धार्मीक उत्सवा खातीर म्हटल्यार गणेश चतुर्थी खातीर बीन आमी कॉम्पिटिशना खातीर बीन इल्ल्योश्यो मुर्ती केल्या आन अश्यो चड अश्यो करूं ना पूण केन्नाय कॉम्पिटिशन्स जाता बारिकशीं कॉम्पिटिशनां स्कुलान बीन तेन्ना करी हालीं अशें ना बट केल्या म्हजो अणभव म्हटल्यार करता आसतना खूब मनांक शांतता मेळटा आनीक अशें मन एकूत हितून गुंथून उरलेल्या भशेन जाता भायली कांय टेंशन अशी आसना आनीक अशें मन खूब शांतशें उरता आनी एकूच हाजेर फोकस उरता कांय हेवटेन तेवटेनचीं कांय टेंशनां ना आनीक खूब अशें पिसफूल कशें दिसता